हाँ मैंने एक चार्जर मंगवाया था ऑनलाइन उस प्रोडक्ट को ले कर मैंने जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि चार्जर जब मंगवाया था उस में लिखा हुआ था फ़ास्ट चार्जिंग वो किसी भी तरह से फ़ास्ट चार्ज नहीं कर रहा है दूसरी उस में कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम आ रही है एक बार स्विच ऑन करने पर वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और उस में एक नेगेटिव प्रॉब्लम और है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है हीट बहुत हो रहा है तो ये तीनों चीज़ों से मुझे थोड़ा डर लगने लगा है कि मेरे पास जो चार्जर आया है वो बहुत ही ग़लत आ गया है और इस के साथ जो मेरा जो प्रोडक्ट है दूसारा वो बिल्कुल ठीक है